इत्थै घुम्मने आह्लियां साढ़े जम्मू च मतलब कि बड़ियां ज्यादा जगह न आं तुस एह्की साइड आओ तुस डिस्ट्रिक्ट उधमपुर आह्ली साइड आओ तुस बड़ियां शैल जगहां न जेह्ड़ी तुस घुम्मी सकदे जि'यां तुस सुद्धमहादेव आह्ली साइड आओ आं इत्थै इन्ने शैल शैल मंदिर बी हैन भगवान शिवजी दे और मतलब गोकर्ण इक्क जगह दा नांऽ उत्थुआं असेंगी चढ़ाई चढ़ियै उप्परे गी जाना पौंदा पैह्लां ते अस मतलब गड्डी उप्पर आई सकदे फ्ही असेंगी कोई मतलब चार पन्ज किलोमीटर उप्पर पैदल जाना पौंदा पैदल सफर करियै फ्ही उप्पर जाना पौंदा ते उत्थें केह् कि इक्क बहुत मतलब पानी औंदा ऐ बड़ा दूरा तक इक बड़ा बड्डा नाड़ा ते उत्थै बी अस घुम्मने गी जाई सकदे बड़़ी शैल जगह ओह् उत्थै बी पानी ऐ देवक ऐ देविका दा बड़ा स्हेई पानी ऐ और उत्थुआं तुस एह्क्की साइड औंदे चलो तां मानतलाई आह्ली साइड आई जाओ इत्थै बी इन्नियां शैल जगहां मानतलाई तुस इत्थै इ'यां नदी दे कंढै तुस इत्थै मानतलाई कोला थल्लै जाओ बिनी संगम नांऽ दी इक्क जगह उत्थै तवी दे कंढै उत्थै बी तुस दिक्खने गी जाई सकदे उत्थै बी भगवान शिवजी दे मंदर बगैरा हैन उत्थै बी शैल जगह आओ तुस उत्थे बी घुम्मी सकदे आइयै तुस मानतलाई कोला थोह्ड़ा उप्पर आओ नैना माता दा मंदिर ऐ इ'नें बी थोह्ड़े मतलब पैदल चलियै जाना पौंदा थोह्ड़ा असें किश वैसे गड्डियें पर सफर करी लैंदे पर किश असेंगी पैदल चलिए बी सफर करना पौंदा पैदल चलना पौंदा केश आंं कराए ते इन्ने ज्यादा कराए ते नीं ऐ एह् दो तिन सौ रपे चाएं दा आं एह् आं इद्धर ज्यादातर धार्मिक स्थान गै हैन हर जगह बी तुस जित्थै जाह्गे तुसें इत्थै कोई मंदिर बगैरा किश न किश होना गै ऐ जित्थै बी जाह्गे तुस घुम्मने आस्तै तां धार्मिक जगह ही मिलनियां तुसेंगी ज्यादातर इत्थे ते आं जी इन्नियां अच्छियां अच्छियां इन्ने पवित्र स्थान केह्ड़ी जगह दब्बड़ा आह्लियां जगहां बी हैन तुस मानतलाई कोला उप्पर रस्ता आवा दा इक्क रोड आवा दा इत्थुआं तुस उप्परै गी आओ ते इत्थै बी मतलब हैन बड़े शैल एक स्कूल ऐ स्कूलै कोल बड़ी शैल ग्रौंड बी हैन दब्बड़ बी हैन उत्थै बैठने आस्तै बेही बी सकदा बंदा तुस थल्लै मानतलाई आह्ली साइड थल्लै जाह्गे तां उत्थै तुसेंगी मतलब लब्भने शैल ग्रौंड लब्भी जानी शैल बैठने आस्तै ठीक ऐ ठीक ऐ ओके ओके